मां दिल्लीअ में रहंदो आहियां दिल्लीअ में ई पैदा थियो आहियां दिल्ली मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं दिल्लीअ में मूंखे छा पसंदि आहे घणे ई कुझु पसंदि आहे दिल्लीअ जी मार्केट्स ॾाढियूं सुठियूं आहिनि दिल्लीअ जा रोड्स ॾाढा सुठा आहिनि दिल्लीअ में ग्रीन एरिया बि काफ़ी आहे ॾाढा वॾा वॾा वण लॻियल आहिनि ऐं दिल्लीअ में मंदर ॾाढा आहिनि ऐं हिस्टोरिकल प्लैस आहे हीअ एतिहासिक जॻह आहे जिते पुराणा राजा राज कंदा हा लाल किलो उहो बि हिते ई आहे कुतुब मीनार बि हिते आहे ऐं ॿियो त ॿियो मुस्लमाननि जे लाइ सभिनि खां वॾी मस्ज़िद जेका आहे जामा मस्ज़िद बि दिल्लीअ में आहे ऐं असांजा सिंधी मंदर बि घणा ई आहिनि दिल्लीअ में मां लजपत नगर में रहंदो आहियां त लजपत नगर में सिंधी अ झूलेलाल मंदर आहे त उहो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे छो त सिंधी त्योहार असां सभु मिली करे उते मल्हाईंदा आहियूं असांजो चेटीचंड हुजे चालीहो हुजे वॾी सताहिं हुजे तीजड़ी हुजे उते ब्रह्मण बि आहिनि ऐं सभु पूजा पाठ बि थी वेंदो आहे ऐं झूलेलाल जी बि पूजा थी वेंदी आहे ऐं सभु त्योहार ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं उते असां छेॼ बि कंदा आहियूं ॿहिराणो साहिब बि कंदा आहियूं त तंहिंजे करे मूंखे त झूलेलाल मंदर ॾाढो वणंदो आहे ऐं छो त मुंहिंजे घर जे पासे में ई आहे तंहिंजे करे मां इहो चवंदो आहियां की दिल्लीअ में रहण लाइक़ु जेको एरिया आहे हो लजपत नगर आहे लजपत नगर ई आहे ॾाढो बढ़िया आहे ऐं सुठो आहे ॿियो त दिल्ली मूंखे इन लाइ पसंदि आहे छो त दिल्लीअ में पॉलिटिकल क्लाउड बि सभु रहंदा आहिनि हिते देश जो राष्ट्रपति दिल्लीअ में रहंदो आहे देश जो प्रधानमंत्री दिल्ली में रहंदो आहे दिल्ली भारत सरकार जा सभु मंत्री दिल्लीअ में रहंदा आहिनि इनजे अलावा हिते जे सड़कियूं आहिनि इंफ्रास्ट्र्क्चर ॾाढो सुठो आहे हिते इंडिया गेट आहे वॉर मैमोरियल आहे बिरला मंदिर आहे त मंदिर में जंहिंजो रूचि हुजे त हूं मंदिरनि में वञी सघे थो गुरुद्वारा बि दिल्लीअ में ॾाढा आहिनि जीअं शीशगंज गुरुद्वारो आहे बंगला साहिब गुरुद्वारो आहे त दिल्लीअ में गुरुद्वारा बि आहिनि मंदिर बि आहिनि जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो शाही मस्ज़िद बि आहे तंहिंजे करे हर धर्म जो माण्हू दिल्लीअ में रही सघे थो ऐं रहनि था पिया ऐं ॾाढे सिक सां प्रेम सां रहनि था पिया दिल्लीअ में मां सम्झा थो की भारत में सभिनि खां सस्तो सामान दिल्लीअ में मिलंदो आहे छो त दिल्लीअ में टैक्स घटि थो लॻे पियो ऐं दिल्लीअ में जेका सरकार आहे हूअ ॾाढी सुचारूं रूप सां हलाइ थी पई असां हिते मैडिकल फैसिलिटीस बि अवेलेबल आहिनि ऐं पढ़ाई जो ल लाइ बि सुठा इस्कूल ऐं कॉलेज आहिनि तंहिंजे करे मूंखे दिल्ली ॾाढी वणंदी आहे ऐं दिल्लीअ जी हर शइ वणंदी आहे